ہمارے علاقے میں محرم کے دنوں میں محرم کا جلوس اور محرم کا میلہ بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور جب کہ اس کو کئی لوگ نگیٹیو طریقے سے بھی مناتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے منانا اس کو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے شہر میں بہت سب سے زیادہ مشہور گنیش چتورتھی کا جلوس اور دشہرے کا میلہ رہتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ میلوں دور سے سفر کر کے آتے ہیں اور جس دن راون کا پتلہ پھنکتا ہے اس دن تو کچھ زیادہ ہی لوگ بھیڑ موجود ہو جاتی ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کے لیے لوگ